बाइक चलाते समय मैं जो सुरक्षा के से सम्बंधित जो बातें होती हैं उनको मैं काफ़ी ध्यान में रखता हूँ बाइक को चलाते समय में सिर पर हेलमेट का उपयोग करता हूँ और जो बाइक है उसको एक सीमित ही गति के अनुसार मैं चलाता हूँ बाइक को ज़्यादा तेज नहीं चलाता हूँ और बाइक को चलाते समय जब मैं कहीं सफर में जाता हूँ तो अपने जरूरी जो डाक्यूमेंट्स है जरूरी कागज़ है उनको में साथ में लेकर चलता हूँ जैसे आधार कार्ड है जो ड्राइविंग लाइसेंस है बाइक की आर सी है जो भी पर्यावरण का ये पोल्लुशन कार्ड है वो और जो बीमा है बाइक का जो बीमा कार्ड होता है उसको भी इस प्रकार से कई सारे जो और भी जरुरी कागज़ है उनको मैं साथ में लेके चलता हूँ जिससे अपनी सुरक्षा हो सके